ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا اہم رول ہے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں ہر طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ دوسرے مذاہب کے بارے میں پسند ناپسند کی تو سب سے اہم چیز جو آتی ہے کہ ہر مذہب دوسری مذہب کوئی عزت و احترام کی بات کرتا ہے خون خرابے کی بات نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کی عزت و عصمت کی بات کرتا ہے اور ہندوستان ڈائورسٹی کا ملک ہے اتحاد تنوع میں اتحاد ہے اور اس کو پرقرار رکھنے کے لیے ایک شہری کے طور پر ہمیں جو سب سے اہم قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے مذاہب کے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو فالو کرنی چاہیے کیونکہ ہر مذہب دوسرے مذہب کی عزت و احترام کے بات کرتا ہے کوئی بھی مذہب ہمیں خون خرابے کی ترغیب نہیں دیتا ہے تعلیم نہیں دیتا ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے جو اہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے مذہب کی عزت کریں ان کو مانے ان کے تہواروں میں شامل ہوں اپنے تہواروں کو اچھے سے منائیں اپنے مذہب کے جو ہمارے چیزیں ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے اس راستے پہ چلے ہم ہنسا کے راستے پہ نہ چلیں ان ساری چیزوں کے ذریعہ ہم ایک شہری کے طور پر لوگوں کو اتحاد کو برقرار رکھ سکتے ہیں